جی بالکل میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ملک کے حالات پر کوئی گانا لکھوں یا کچھ اس طریقہ کا پیش کروں جو کہ آج کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش آئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گانے میں اپنے احساس اور جو آج کل چل رہا ہے سماج میں اس کو پیش کر سکوں لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ کہیں کافی کچھ کچھ غلط نہ ہو جائے اس وجہ سے میں پرہیز کرتا ہوں اور اپنے آپ کو روک لیتا ہوں